नोंगौ ओह भरता मोनसे ओह जौगालु हादर दा बे भारतनि जौगालु हादराव ओह रांखान्थि बिथाङा गोबां जौगादों होन्नानै बुंनो हायो दा बिनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोङो ओह जिर' बेलेन्सनि एकान्डनि गेजेरजों गोबां गैजा रोङै नखरनि मानसिफ्राबो बेवहाय रां दोन्थुमनो हानाय बा एकाउन्ट खुलिनायनि सुबिदाखौ मोन्नो हादों दा बिनि दारै गोबां ओह भारताव एकाउन्ट खुलिनायनि अनजिमा सुबुं नजिमाया बांदों बेजों लोगोसे जोङो आथिखालाव दिजिटेल

जि मुगा बे दिजिटेलनि मुगायाव उम रां दोनथुमनाय आरो बख'नायनि जि आदब बियो दिजिटेलाइस जानाय लोगो लोगो गोबां सुबुंफोरा ओह गावगावनि रांखौ दिजिटेलि मबाइलफोरनि गेजेरजोंनो ट्रेन्जेक्सन खालामनो हानाय सोनाय बख'नाय ओह दैथाइ हरनाय मुवा बेसाद बायनाइ बेबायदि आदबनि गेजेरजों गोबां रां ट्रेन्जेक्सन खालामनो हानाय जादों आरो फालांगि बिथिङावबो सुबुंफोरा गोबां बेबायदि दिजिटेल ट्रेन्जेक्सननि गेजेरजों ओह खामानि मावनानै जौगानाय खामानि जाफुंसारदों दा बेवहाइ बेफार फालांगि दावबायनाय आबाद बिथिं ओह फारफ्रोमबो बिथाङावनो ओह जौगासार जानो हादों दा गोख्रै जौगानाय रांखान्थि जौगानाय होन्नानै बुङोब्ला आदि आथिखालनि भारत सरकारनि जे दिजिटेल बे दिजिटेलनि गेजेरजोंनो बेफोर जौगानाया जानो हादों दा थांनाय समफोराव गोबाव ओह सरकारा दिजिटेल बिथिंखौ बारा गोसो होयैआव बांद्राय जौगानायखौ नुनो मोनाखैमोन नाथाय आथिखालाव दिजिटेल सेभा बा दिजिटेल इण्डियानि गेजेरजों जे ओह ट्रेन्जेक्सन खालामनाय बेफोरो गोख्रै जानायनि गेजेरजों आथिखालाव भारतनि रांखान्थिया जोबोर गोख्रै जौगानायखौ नुनो मोनदों